हेलो कोन कोन मछली छै अहाँकेँ पास हँ

हँऽ हँ शादी छै बचिआके हँ दू कुंटल मछली चाही बड़की मछली नहि हमरा रोहु मछली चाही तऽ छूट नहि पड़तै छूट नहि होतै हँ

हँ हँ हँ हँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै कए बजे टाइम ने दिऔ हमरा विहाने काम छै हूँ ठीक छै कए बजे आउ ठीक छै हम छओ बजे आबि जाएब ठीक छै